ہاں ہاں بولیے جی بولیے آپ کو ویج چاہیے نان ویج چاہیے ویج میں آپ کو مل جائے گا چکن کے سارے آئٹم جیسے لالی پاپ ہے فرائی ہے چلی ہے بٹر ہے سوری چکن بٹر ہے آپ کو بہت سے آئٹم تندوری ہے بہت سے آئٹم مل جائیں گے اور ویج میں آپ کو مل جائے گا پنیر ہے آلو سبزی ہے آلو ساگ ہے آلو بٹر ہے بہت سی سبزی آپ کی ہے مل جائیں گی ہاں ہاں پوری بھی ساتھ میں ملیں گی ہاں ہاں اس کے ساتھ پوری آپ کو مل جائے گی ہاں آپ کو مینگو شیک مل جائے گا اسٹرابیری شیک مل جائے گا بنانا شیک مل جائے گا واٹرمیلن شیک مل جائے گا آپ کو پھر کولڈ ڈرنکس میں بھی آ جائے گا آئس کریم وغیرہ بھی ہے ہوں ہوں جی آپ کو کیسے نان ویج نہیں نہیں بہت کوسٹلی نہیں ہوتا ہے آپ کو اوکے پرائز وائز ملے گی زیادہ نہیں رہتی ہے جی پزا وغیرہ ہے برگر ہے آپ جیسے لیں گے ویسے ریٹ کے حساب سے رہے گا

اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو بھیج دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل